हमलोगके पुर्णिया शहरमे चावल उपजायल जाइ है चावल डायरेक्ट चावल नहि उपजायल जाइ है अइसँ पहिले धान उपजायल जाइ है धान से ही चावल बनै है आओर चावल फेर धान जाइ है फैक्ट्रीमे धानके घरमे भी हमलोग उबालै हियै उबाल करके चावल तैयार करै हियै ओकरा फैक्ट्रीमे जाइ करके भी ओ ओही धानसँ बहुत प्रकारके चावल बनै है हमलोग सरना मंसूरी हो गेलै परवल चावल हो गेलै बहुत प्रकारके चावल बनै है वही धानसँ हमलोगके शहरमे धान उपजायल जाइ है आओर गन्ना हमलोगके बिहारसँ सबसँ महत्वपूर्ण पर्व मानल जाइ है छठ छठमे गन्ना बहुत काम आबै है लोग ओकरा आम भाषामे लोग गन्ना नहि बोलै है केतारी बोलै है ओकरा बहुत मान्यता देल जाइ है छठमे छठमे ओ हमलोगके लिए सबसे सबसे महत्वपूर्ण फल हुवै है गन्ना गन्ना सँ आदमी सब बहुत किछु बनाबऽ है गन्नासँ गुड़ बनाबऽ है गन्नासँ हमलोग रस बनाए कऽ ओकर पियै हियै गन्नासँ गहूँम हमलोग के शहरमे एतना बड़ा शहर तऽ है नहि पूर्णिया फिर भी जकर जे जितना उपजै गेहूँ हमलोग उपजाबै हियै गेहूँ सँ रोटी रोटी इतना जितना बोलना आसान है गेहूँके रोटी उतना ओकरा उपजाना ओकरा साफ करना चुनना फटकना सबकिछु करके के ओकरबाद ओकर आटा पिसायल जाइ ओकरबाद ओकर रोटी बनै दालिमे दालि बहुत प्रकारके हुवै है दालि हमलोगके बहुते टाइपके उपजाबै हियै जैसे अरहर दालि हो गेलै मूँगके दालि हो गेलै फिर केलायके दालि हो गेलै कुर्थीके दालि हो गेलै मसूरके दालि हो गेलै हमलोग मसूरके दालिके बड़ी बनायके खाइ हियै फिर घरमे कचरी बनायके खाइ हियै मसूरके दालिके हमलोग आओर मूँगके दालि के हमलोग हमरा हमरा मूँगके दालि बहुत पसन्द अइ मूँगके दालिके दालि बनायकेँ खाइ हियै मूँगके दालिके बहुत किछु मूँगके दालिके कचौड़ी भी बनै है आओर केलाय केलायके दालिके बड़ी भी बनै केलायके दालि भी बनै है केलायके दालि बहुत आदमीके मना भी रहै है खाना किया की केलायके दालि जितना अच्छा लगै है खाबऽमे उतने ओ नुकसानदायक भी है सब्जी भी बहुत प्रकारके उपजायल जाइ है भिण्डी करैला परवल बैगन ओल आओर भी बहुत प्रकारके